जी नमस्ते जी हाँ मैम साहिल के पिता नहीं भाई बोल रहा हूँ

मैम अभी थोड़ा घर पर प्रौब्लेम चल रही है इस कारण से मैं भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और हमारे थोड़े सा फैमिली में डीवोस चल रहा है इस कारण से थोड़ा उसके मस्तिष्क पर पड़ा है इस कारण

जी मैं ध्यान सर ये कुछ दिन अभी भी ये है वो जाएगा सब सही हो जाएगा अच्छे से हाँ अपना परफौर्म देगा जी मैम ज़रूर हाँ मैम अभी घर पर जो प्रौब्लम चल रही है तो बच्चे के थोड़ा सा मैइंड पर आ गया है वो हम लोग भी देख रहे हैं तो इस कारण से हम लोग अपना भी थोड़ा सा सौल्यूशन खोज रहे हैं इस लिए आप कुछ समय दीजिए बच्चा भी ठीक हो जाएगा

जी जी धन्यवाद